देखियौ गहूॅंमक खेती केना होइ छै धान काटि कऽ ओकरा टेक्टर दियौ ओकरा दू बेर तीन बेर टेक्टर दियौ जोतल गेल जोतल गेल ओकर माटि फरहाएल फरहाएल गिलामे दै छै तऽ गाछ नहि आबै छै ओकरा फरहाबियौ टेक्टर जोतबाए कऽ जोताए कऽ फरहाए गेल ओहिमे प्रसनमा सऽ अथी की कहै छै सए टाका किलो गहूॅंम आनियौ तऽ ओहिमे कऽ छिटयौ छिट कऽ तब ओहिमे कऽ की कहै छै डीएपी उरिया कैल्सियम की कहै छै जिंक पोटाश सैब चीज ओहमे कऽ दियौ की कहै छै तब की कहै छै ओहि कीड़ा लागै के गहूॅंममे से अथी मारै छै की कहै छै मारि कऽ ओकरा कीड़ा मरल तब ओकरा गाछ आयल गाछ आयल तऽ ओकरा सही भेल गाछ बाइस दिनके बाद ओकरा पटेलक पटाए कऽ तब फेर ओकरा चारि दिन हवा लागै लऽ देलक अथी मे नहि देलक थाल मे देलक गहूॅंम मे यूरिया ओकरा हवा लागल तब ओ हवा लागि कऽ तब यूरिया खाद पटाश मिलाए कऽ सैब चीज दए कऽ छिटलक